हेलो हेलो सर किससे बात हो रही है जी सर सर मुझे केक ऑर्डर करना था एगलेस चाहिए जी पाँच जी सर सर नारियल खेड़ा भेजना है पाँच तारीख़ को दो बजे जी सर नो सर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी आप डिस्काउंट देंगे जी सर सर पाँच हज़ार बहुत ज़्यादा है डिस्काउंट नहीं सर ये बहुत ज़्यादा है मैं आपके इधर ही आती हूँ आपके इधर से ही केक ले कर जाती हूँ नो सर फिर भी थोड़ा और डिस्काउंट थोड़ा सा और सर हम आपके पुराने गिराक है प्लीज़ सर जी सर

चलिए ठीक है ठीक है सर जी सर सर नोट कर लीजिए जी नारियल खेड़ा पुलिस चौकी के पास